ओरैनोथ' आङो युटुब सेनेल मा सेनेल मालाय युटुबफोरखौ नायनाय जाया बारा ओ युटुबाव आरोखि बारा नाया आरोखि बेखौ संनाय मानायखौ ओरैनो आङो न'आव गोदोनिफ्रायनो संबाय थानाय जादों आरोखि बिदिनो बिमाजों सोलोंनाय ओरै सोरबा माबा जोंनि काजिन सोरबा बिब' माबा माबि फैनाय बिसोरजोंनो सोलोंजानाय जादों आरोखि बिदिनो न'नि मम' सावमिनथ' बारा बानायनाय जाया ओरैनो न'नि देसि स्टाईल जायो आरोखि दाउ बेदर अमा बेदरखौ संलाबायनानै जायो बिदिनो एखम्बा ओमफ्राय पिकनिकफ्रावबो संनाय जायो संनायालाय ओमफ्राय बांसिनानो ससियेल मिडियायाव नायनाय जायो आरोखि युटुब सेनेलाव नाया ससियेल मिडियायाव नायो आरोखि बिदिनो ओम मोजां मोजां माबाखौ संनांगौ माखौ मा इनग्रेदियेन्त होनांगौ बेफोरबायदि आरोखि आरो सोलोङो आरोखि सोलोंनानै बिदिनो रोंबायबो ओ गावनि आन्थाखौ रोंबाय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बिरियानीफोर बानायो बानायनायालाय मम' सम' ओ बानायबाय बिदिनो एखमबा बिदिनो जाहैबाय एखमबा लकदाउनाव बांसिन सोलोंनाय जादों आरोखि युटुब सेनेलथ' बारा ओ युटुब सेनेलाव माबा मास्तारचेफफोरखौ बारा फल' खालामनाय जाया जास्त ओरैनो माजों माजों बानायनांगौ इनग्रेदियेन्त होनांगौ बेखौल' नायो आरोखि प्लास गुगलावबो नायो बेफोरबायदि आरोखि अनेक बायदि बायदि बिदिनो सोलोंनो मोनबाय आरोखि आं ओमफाय बेनि थाखायनो रोंनायजों माजों ओ तेस्त जानायजों गोथाव जानायजों बिदिनो इनथ्रेस मोनलांबाय आरोखि सङै सङै बेफोरबायदि आरोखि ओम पिकनिकफ्राव थांबाथ' आंनो संनाय जायो आरोखि लोगोफोरजों बेफोरबायदि ओरैनो लाब्रा संबाय बेदर संबाय मा मा होनांगौ मा होनाङा माइरं सुनानै बिदिनो संबाय इन्जय खालामबाय बेफोरबायदि आरोखि ओरैनो न' मा होनो लजिङाव थाबाबो बिदिनो संनानै जानाय जादों आरोखि बांसिन ओ बिदिनो बेदर थेदर संनानै जाबाय थायो ओरैबायदि ओरैबायदि आरोखि दा बेफोर बिदिनोसै आरोखि ओम दे औ औ